जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे आर्तवार जो ॾींहं हुयो असां घरवारनि विचारियो की असां ॿाहिरां रोटी घुरायूं त मां स्विगी में रोटी ॾिठी त मूंखे ल स्विगी में ऑफ़रूं पियूं हलनि त मां उन ऑफ़र में हिकु पनीर जी भाॼी ऐं पंज रोटी ऐं हिक मटर जी स भाॼी घुराई हुई उन उनमें मूंखे ईअं हुयो की अधि कलाक में भाॼी अची वेंदी पर भाॼी ऐं रोटी ऐं भाॼी हिक कलाक खां पोइ आई उनमें वरी रोटी बि थदी भाॼी बि जेकी मां घुराई हुई उहो न आई पालक जी भाॼी आई ऐं सेव टमेटा जी भाॼी आई त मां जेको डिलीवरी करण आयो हुयो उनखे मां बीहारियो उनखे मां चयो की भई हीअ भाॼी ऐं रोटी त थदी आहे त उन चयईं की तव्हां रेस्टोरेंट ऐं एप ते कम्प्लेंट कयो त मां एप वारे खे फ़ोन कई स्विगी वारे खे त उन एप वारे में मूंखे रेस्टोरेंट खां कनैक्ट करायईं ऐं हुन चयईं की तव्हांजो जेको बि ऑडर आहे ऐं मिसप्लेस थी वियो आहे उहो ऑडर तव्हांजे एरिए में ई ॿिए कंहिंजो आहे पर उहो तव्हां वटि पोहची वियो आहे उन ऑडर खे असां सुधारे था वठूं असांखे कलाक जो समय ॾियो उन कलाक में असांजी कम्पलेंट ॿुधई पंहिंजे पाण असांखे सॉरी लैटर बि ॾिनई ऐं अस जेको उनजो मिसप्लेस ऑडर थियो हुयो उन पंहिंजे प माण्हू खे मोकिले करे हुन मिसप्लेस ऑडर खे करैक्ट कयईं